हमें भोजन में सबसे ज्यादा चाइनीज खाना पसंद है चाइनीज खाना में हो गया जैसे चाऊमीन हो गया मंचूरियन हो गया ये मैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट में खाना पसंद करती हूँ जो फेमस चाइनीज रेस्टोरेंट है वहाँ जाकर मैं उसे खाती हूँ